सरकारी योजना अपना सभकऽ गाँव घरमे बहुत प्रकारसँ आबैत छै जेनाकि इंदिरा आवास किनको घर बनबाक लेल जे छै से रकम मिलैत छै जेकि सरकार हुनका सबकऽ रहयके लिए मकानके व्यवस्था करवायल जाइ छै फेर शौचालय योजना जेकि सरकार तरफसँ मिलैत छै एहिके लिअ गरीब असहाय आदमी सभके बहुत तरहकेँ सुविधा ईसभ सरकारी तरफसँ मिलैत छै आओर भी बहुत तरहकेँ छै किसानीमे फायदा मिलय जेनाकि सरकारके तरफसँ बहुत तरहकेँ फायदा आबि रहल छै तहन तऽ कहल जाय गाम घरमे जे छै से अनाज पानी ईसभ बहुत देल जाइ छै पानी जल पीबाक लेल हमरा सभकेँ गाँवमऽ जे छै से तीन टाइमकऽ पानी देल जाइ छै सरकारी तरफसँ अगर ओ भी स्वच्छ पानी अबैत छै एहिमऽ कोनो तरहके दिक्कत नहि छै आओर भी जेना अनाज ईसभ भी मिलैत छै ओहिमे अपना आदमी जे छै से नियन्त्रित जाके सामने अपन समय पर मिलना ईसभ चीज ई तरहके